ہیلو اچھا کون سی جیولری چاہیے آپ کو اچھا تو آپ کو پانچ ہزار تک کا مل جائے گا

ہمارے یہاں تو وہ تو اتنے کا ہی ملتا ہے اچھا تو ہمارے پاس ہے ویسے دو ہزار تک والا اچھا خریدنے میں مل جائے گا آپ کو اچھا ہے

نگوں میں ہے وہ نگوں میں ہے وہ نگوں میں ہاں آ گولڈن کلر کا ہے وہ ہاں ٹیکا آئے گا ایئر رنگس آ جائیں گے نیکلیس آ جائے گا اُس میں آپ کا اور جو سائد کا ٹیکا ہوتا ہے وہ بھی آ جائے گا کیا چیز اچھا اچھا اگر وہ والا انکلوڈ چاہیے تو وہ ڈھائی ہزار تک کا چاہیے جس میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے ہاں ہاں ڈھائی ہزار تک کا مل جائے گا آپ کو وہ بڑا ہار بھی جو رہتا ہے اُس کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی یہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے